हय आसा ओपन आसा हय हय सांग आं हां आता आमचें सकाळची टायमार अकरांक बी ओपन ओपन जाता आनी मागीर साडेतीन चार मेरेन आमची बंद जाता मागीर हय हय यो यो यो आसा आसा हय हय डेली हय हय हय ओके आं कांय प्रोब्लम ना हय हय या तुमी हां हां तुका बांग बांगडे आसा मागीर इस्वण जाल्यार इस्वण आसा ताल्ले जाल्या ताल्ले आसा लेपो जाय जाल्यार लेपो आसा कुल्ल्यो जाय जाल्यार कुल्ल्यो आसा आं हय चोणाक ना चोणाक ना बाकी सगळी यें आसा तुमका सांगलां तें हय हय माणकी ना माणकी बी ना सोरी होय ती बी ना चिकनांतल्यान तुमका जाय जाल्यार चिकन चिकन आसा चिकन चिली आसा चिकन स्किक्टी फाय आसा मागीर चिकन आसा कडायी चिकन आसा चिकन कोल्हापूरी आसा

हय इस्वण आसा इस्वण आसा हय हय येत तर तुमी ती टू स्किसटी सुमार रेट आसा आमची

ओके ओके आं हां हां हां हय कुल्ल्यो आसा कुल्ल्यो सारक्यो तुमी रवा फ्राय करपाक आता मागीर तुगे कुल्ली शाक शागोती जाल्यार शागोती करपाक जाता अशे करून आमगे कुल्ल्यांची कडी जाल्यार कडी करपाक येता टायगर प्रोन्स ना टायगर प्रोन्स ना हय हय आं ड्रिंक्स बी आसा हय हय हय आं हां आं हां हां हय ड्रिंक्स बी जाल्यार हय कांय प्रोब्लम ना किदें तर ड्रिंक घेवपा मेळटा हय हय हय हय घेवपा मेळटा हय हय ड्रिंक्स बी आसा आमचें हय हय ड्रिंक्स बी आसा हय हय हय हां हय ओके ओके आनीक स्वीट डीश बी तशें किदें कोरूंक कोरपा जाय अशें ओके हांव एक बरें मात्शें

हय आसा हय हय ओके हां हय हय हां हां ओके आं जातले हय हय हय हय

हय ताल्ले बी आसा हय हय हय ओके आं ब् हय हय आं बरें ओके ओके आं बरें आं बरें आं बरें